हाँ जी भैया मैं अविनाश बोल रहा था हाँ भैया मुझे केप की जानकारी चाहिए थी भैया मुझे कार बुक करनी थी जिस में छोटे आकार की चाहिए भैया छोटी हाँ जिस में चार लोग आ सकें हाँ मुझे एक पर्यटक स्थल घुमाने जाना था अपने परिवार को भैया कहाँ नहीं भैया सांची जाना है हाँ सांची भैया बस एक दिन के लिए जाना है हाँ एक छोटी केब चाहिए और उस से बड़ी वाली इस में कीमत कीमत कितनी होगी भैया छोटी वाली की पाँच हज़ार और बड़ी उस में कितने लोग आ सकते हैं भैया छः लोग अच्छा उसकी कीमत भैया सात हज़ार ठीक भैया हाँ मुझे जाना है मैं आप को कन्फर्म कर के बताता हूँ ठीक ठीक है